हैलो जी बोल जी बोलिए हम गैरज से बोल रहे हैं कौनसा गाड़ी है पैशन प्रो टू व्हीलर है अच्छा उसमें क्या क्या समस्या उत्पन्न है

और रनिंग कैसा चलता है गाड़ी आपका ठीक है तो आपको आना होगा गैरेज पर इसको कलच प्लेट चेंज करवाना होगा नया डलवा लीजिए और इसका यह दीजिए स्टार्ट भी नहीं होता है ठीक है वो सबका समस्या गाड़ी आईए लेकर ठीक उसका हम कलच प्लेट है तो उसको चेंज करके देख कर चलाने के बाद चेंज चेंज करने का चेंज कर देंगे कलच प्लेट ब्रेक ब्रेक वायर भी इसमें चेंज करवाना पड़ेगा और आपका क्या क्या है इसमें तो ठीक चल रहा था इसका रनिंग पूरा नहीं पकड़ रहा है आपका चलिए वह भी समस्या है गाड़ी आपका पैशन प्रो यह सब हो जाएगा आपको रेंज करीब पाँच छः हज़ार रुपया खर्चा होगा गाड़ी में कम हो जाएगा इतना और देखेंगे और यह क्वालिटी का मोबिल सब ठीक है गाड़ी का नहीं मोबिल भी चेंज करवा लीजिए वह होता है महीने तीन महीना पर एक बार करवा दिया जाता है मोबिल अब इसी में आप अच्छे नहीं सर अगर गाड़ी को अच्छे मेंटिनेंस में रखना चाहते हैं तो तीन महीना पर सर्विसिंग करवा लीजिए कि उसको इतना खराब करीब करीब चल लेगा आपको मेंटिनेंस चाहते तो मेंटिनेंस पर ध्यान दीजिए इसमें बहुत सारा खराबी है गाड़ी में आपका हाँ मोबिल चेंज होगा हमेशा तीन महीने पर गाड़ी गाड़ी सर्विसिंग करवा लीजिए तीन हज़ार चार हज़ार रुपये आपका मोबिल चेंज होगा आपका सोकर करीबी कितना दिन हो गया गाड़ी लिया हुआ चार साल हो गया चोकर भी आपका नहीं चेंज हो रहा है तब पर भी चोकर भी चेंज करवाना पड़ेगा वह भी चेंज करवा लीजिए नया लीजिए नया का रिपेयरिंग कर देंगे रिपेयरिंग भी हो जाएगा रिपेरिंग हो जाएगा हाँ प्रॉपर ठीक ठीक ठीक है